जइसे कि झाड़ू पोछा करली पक्का हइ तऽ पक्काके ओहिपर पहिले बाढ़निसँ झाड़ि लेली ओकर बाद कि केली से पोछा लगेली पोछा लगेलाके बाद भी निचा उपर सब देख लेली कहूँ झोल माकड़ नहि तऽ हइ झोल माकड़ रहलक तऽ ओहो सबके कएली से अपना झाड़ि उड़ि लेली आओर पावनि त्योहारके दिन रहै छै तऽ मोनमे उत्सुकता रहै छै बनल कि कतना जल्दी साफ सफाइ घर दुआरिके करू कतना जल्दी हौते कि पावनि त्योहार होतै ओकरा बाद कि कएली कि झाड़ बहार केलाके बाद जहाँपर मिट्टीके जगह रहै छै ने वहाँपर कि कएली से अपना गाइके गोबर लऽ अएली गाइके गोबरसँ अपना नीपि पोतिकऽ लेली नीपि पोति करली ओकर बाद कि करली से सुखि गेलक तऽ चिकन चुनमुन लगलक देखैमे तऽ कोइ अएबौ केलक तऽ कहलक फल्लाँ आदमीके घरे गेलऽ रही फल्लाँ आदमीके घर बड़ा साफ सुथरा रहै छै निपल पोतल रहै छै झाड़ू बाढ़नि लागल रहै छै से वहाँपर हइ तऽ हइ हमरो सबके रहती पक्का घर रहती तऽ पोछ पाछ कऽ कऽ झाड़ू बहारू कऽ कऽ रखतिए झोल माकड़ नहि रखतिए अँगना घर गाइके गोबरसँ निपतिए तऽ वएह सब करै छी तऽ आब हइ पावनि आएल पावनि त्योहार आएल तऽ पावनि त्योहारमे लोक लोक झाड़ू बहारू निमनसँ करबै करै छै झाड़ बहार नहि करतै तऽ कइसे होतै झाड़ बहार केलक चिकन चुनमुन केलक नीप पोत केलक नीप पोत केलाके बादमे अपना पूजा पाठ केलक तऽ लोकके ओहिसँ मोन खुश रहलक देखलक सुनलक तऽ आदमीके मोनमे उत्सुकता रहल बनल कि आइ हमरा घरे ने पावनि हइ तऽ हमरा ई काम करैके हइ तऽ अपना टाइम नहि पास केलक अपना कामे करि लेलक घर दुआरमे काम धन्धा कएला हो गेलक तऽ दस मिनट कोइ आएल हइ तऽ ओकरासँ बोलि लेलक बतिआ लेलक आओर बोलला बतिएलाके बादमे फेर तऽ अपना काम धन्धा लोक करबै करै छै जइसे कि दूरा हइ दरबज्जा हइ फेर झाड़ बहार केलक नीप पोत केलक